بچہ سب بھی ڈانس کرتا ہے ابھی کے دور میں ہم لوگ کے ٹائم میں ڈانس نہیں ہوتا تھا ابھی زیادہ ڈانس ہوتا ہے پہلے ایسے ہم لوگ رہتے تھے گھومیں پھریں ایسے سب مل کے کھیل دھوپ کرتے تھے ابھی تو زیادہ ڈانس ہوتا ہے پورے بہار میں جہاں بھی دیکھیے یا تو ڈانس ہو رہا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہاں ڈانس ہو رہا کبڈی کھیل رہا ہے ہر جگہ ہر چیز ہو رہا ہے لیکن ہم لوگ کے ٹائم میں نہیں ہوتا تھا ابھی جیسا ہو رہا ہے اور بہت اچھا بچہ لوگ کو لگتا ہے دیکھتا ہے خوب آ کر کے یہاں گھر پر ہی کرتا ہے کچھ بھی کھیلتا ہے اسکول جانے میں اسکول وغیرہ جہاں بھی گیا تو دیکھیں دیکھ رہا ہے وہاں جاتا ہے اس میں بچہ سب جاتا ہے کھیلتا ہے اور آ کے بولتا ہے گھر پر بھی کھیل کود کرتا ہے باہر بھی جاتا ہے کھیلنے کے لیے سنجے پارک میں بھی جاتا ہے سب کھیلنے کے لیے بچ بچہ لوگ وہاں بھی جا کے کھیل دھوپ کرتا ہے کبڈی اوبڈی کھیلتا ہے جا کر کے